ग्रामीण क्षेत्र मे किसान के बहुत सारा मुद्दा के सामना करै पड़ै छै जेना मानि लियऽ अपना सभ के बा पानी पड़ै छै खेती मे जादा पानी अगर लागि गेलै तऽ खेती दहि गेलै अगर पानी कम लागि गेलै अगर छै तऽ खेती सुखऽ लागै छै किसान के ई सभ के लियऽ बहुत सारा जे छै हमरा लोक कऽ पर कठिनाइ पड़ै छै आ मौसम के भगवान के जानय मौसम कब परिवर्तिन हो जाइ छै ई तऽ कोइ पता नहि छै आओर हमरा अन कऽ सभसँ बड़ी बात छै जब दहाड़ बाढ़ आबि जाइ छै तऽ तभी भी हमरा लोक के बहुत ही खेती बाड़ी मे कि किसान के क्षति होइ छै तऽ अगर कम पानी भी होइ छै तऽ किसान ओकरासँ भी दिक्कत छै आ फसल जरऽ लागै छै फसल सहीसँ होइ नहि छै किसान सभ के बहुत सारा समस्या छै समस्या के लेकिन समाधान भी अच्छा होइ छै कि हमलोग के पम्पिग सेट आबि गेलो छै जादा नहि पानि लगाना छै ने मौसम कऽ भी ओतना नहि देखलो जाइ छै अगर मौसम बारिस नहियौ होइ छै तऽ दिक्कत नहि होइ छै किसानके किसान अपनो किसी तरहसँ अपन रोजगार रोटी बऽ चलबै के लिये अपनो किसान मशीन के उपयोग करि कऽ पानि के अथि करि